बिहारमे के राज्य सरकार तऽ डायरेक्ट जनतासँ कखनहु नहि टच होइत छथिन हुनकर बीचमे बहुत रास भाया मिडियासभ लागल रहैत छनि हुनका लग पहुँचय लेल तऽ एखनहु लोककेँ मतलब सभ नहि पहुँच सकैए जे हुनका सङ्गे छथि हुनकामे अथी छथि उएह होइत छै जखन जनताके माँग या जनताके काज नहि पूरा होइत छै तऽ ओ हङ्गामा कयलक तखन ओ कहियो ककरो दर्शन दैत छथिन या निकलैत छथिन या किछु आश्वासन दऽ कऽ ओकरा शान्त कयल जाइत छै हमरासभके तऽ जन मतलब सरकार लग पहुँचय लेल पहिने मुखिया लग जाउ सरपञ्च लग फेर पहिने तऽ वार्ड मेम्बरसभसँ पहिने भेल ओकरासँ गप्प करू ओ धीरे धीरे आगू बढ़बैत जायत लेकिन ओहो बीचेमे रहि जाइए सभसँ पहिने तऽ घूस हमरा ई लाउ एतेक पाइ दिअ ई दिअ ताहि द्वारे बहुत जनता मतलब डाइरेक्ट सम्पर्क नहिए कऽ सकैए ओसभ तऽ अपन फोनो नम्बर जेसभ दैत छथिन ओसभ कहियो आइ तक सीधा सीधा बात नहिए कऽ पओलखिन हेँ ककरहुसँ हमरा जे अनुभव अछि